हैलो सर विष्णु बात कर रहा था सर यह होटल चिराग पर लगा है उज्जैन सर मेरे को होटल में एक रूम चाहिए था वन बी एच सर मैं मंदसौर से बात कर रहा हूँ

सर ए सी रूम चाहिए सर मैं गर्मी के हिसाब से हम उज्जैन घूमने आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें ए सी रूम चाहिए सर हम तीन लोग है जी हस्बैंड वाइफ और बच्चे आए हमारे साथ सर ज़्यादा नॉरमली सर रूम ज़्यादा हाईटेक रूम भी नहीं चाहिए हमें और आपके यहाँ का खाने पीने की व्यवस्था दोनों टाइम का खाना वगैरह तो

जी जी जी बढ़िया है हाँ हाँ

जी जी जी सही है सही है नहीं नहीं बस इसलिए तो हमेशा ए

सर वह गर्मी के हिसाब से हमें ए सी ही चाहिए गा हाँ जी बिल्कुल चार्ज बताइए

जी जी

ठीक है सर फ़िर खाना पीना

नहीं सर हमें वेज ही चाहिए हम नॉन वेज खाते भी नहीं

ठीक है सर ठीक है ठीक है सर मैं बता देता हूँ आपको आजकल में ठीक है जी धन्यवाद सर